हमरा पास जादा महिला उपभोक्ता सब अबै छथि आओर जेनाकि ब्लाउज सियाबऽ के लेल पेटीकोट सियाबऽ के लेल सूट सियाबऽ के लेल लहँगा सियाबऽ के लेल तऽ जादा महिले अबै छथि आओर बहुत नीक अबै छथि सब के बात विचार बड़ नीक रहै छनि आओर एकटा आओर हम पहिले काम करैत रही बेकरी चलबै छलहुॅं लेकिन ओ ओतेक जादा चलि नहि पायल चलि नहि पायल तऽ ओ हमरा छोड़ऽ पड़ल आओर अखन जे छै से हम जादा सिलाइ करै छी आओर सिलाइ चलैया हमरा बढिऑं सऽ चलैया आओर ओहि के काम सब अबै जाइ छथि आओर सिलाइये हम करै छी जादा मतलब कि हम सबसे जादा लहँगा सिबै छी लहँगा लहँगा चोली सिबै छी एहि लेल ओ सियल हमर जादा लोकके पसन्द अबै छै आओर सेकंड मे ब्लाउज सिबै छियै हम ओहो पसन्द अबै छै लोकके ओहो जादा पसन्द अबै छै कतौ काज हम फैक्ट्री तैक्ट्री मे नहि करै छी घरे मे करै छी घरे मे अपन छी छोट मोट कारबार चलबै छी अपन सिलाइ वाला आओर सिखेबो ट्रेनिंगो दै छी लोकके आओर मतलब अथियो करै छी आओर एगो ब्लाउज बनाबऽ के लेल अहाँके अस्सी सेंटीमीटर कपड़ा के पड़ै छै नॉर्मल कपड़ा के जरुरत पड़ै छै जे अहाँके मार्केट मे मार्केट मे अहाँके एगदम नॉर्मल कपड़ा लेबै तऽ अहाँके साठि रुपैआ सत्तर रुपैआ तक मे आबि जाइ छै आ ओकर सिलाइ जे छै से अहाँके जहाँ जइ जगह पर जेहन टाउन मे छी जेहन जगह पर छी तऽ ओकर सिलाइ लोक ओहि हिसाब सऽ लै छै आ नहि ओना छै मतलब कि तऽ सादा ब्लाउज छै तऽ सए रुपआ अहाँके सादा ब्लाउज के चार्ज हमसब लै छियै